ہیلو کیا آپ زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں نے سنا ہے آپ کے یہاں بہت اچھا اچھا کھانا ملتا ہے اچھے اچھے ڈشیں ملتی ہیں میں نے سنا ہے آپ کی ایک ڈش بہت فیمس ہے جو کہ بریانی ہے حیدر آبادی بریانی کیا میں نے صحیح سنا ہے یہ اگر میں نے صحیح سنا ہے تو مجھے ایک بار ٹیسٹ ضرور کرنی ہے میں آپ کے یہاں سے آڈر کرنا چاہتی ہوں میں نے کیونکہ میں نے اپنی فرینڈوں سے بھی سنا ہے کہ آپ کے یہاں کی بریانی بہت اچھی رہتی ہے میرے آس پڑوس بھی آڈر کرواتے رہتے ہیں تو وہ بھی اچھی بولتے ہیں کہ میں بھی اک بار تو میں نے بھی بولا کہ میں بھی ایک بار ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں ایسی کیسی ہے آپ کی بریانی جو سب کو پسند آتی ہے کیا پتہ مجھے بھی پسند آ جائے ایک بار میں بھی چیک کرنا چاہتی ہوں آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ کتنے کی پڑے گی مجھے اور کب تک آ جائے گا میرا آڈر مجھے ایک پلیٹ فل پلیٹ چاہیے بریانی چٹنی کے ساتھ